आमच्या पिकाचें उत्पादन वाडपा खातीर आमी कितें करता कांय म्हळ्यार आमी चडांत चड शेंण तशें झाडांचो पालो तो घालता शेतांनी बी घालता आनी ताचेर कितें जाता पीक रोखडीच वाडोन येता आनी बरें तरेन जाता आनी अशें प्रकारचें आमी तंत्रां वापरून आमचे पीक वाडयतात आनी ती एक बरी पीक आसता फर्टिलायजर बी चड अशें आमी वापरनात चडांत चड अशें नैसर्गीक रित्या आमी पीक आमची वाडयतात